کچھ مددگار ایپس کیا ہیں جن کی کہ آپ فہرست بنا سکتے ہیں جو روزانہ آپ کی مدد کرتے ہیں کیسے مددگار ایپس کے بارے میں تو بس یہی کہنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو گوگل اور دوسرے نمبر پہ یوٹیوب جو بہت مدد کرتے ہیں لوگ آ کچھ بھی پوچھنا ہو کچھ بھی جاننا ہو تو گوگل پہ سرچ کرتے ہیں جو مدد بہت مدد کرتا ہے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ ان سے مدد گوگل کے ذریعے بس میں تو یہی ایپ اپنے لیے سیو کرنا چاہوں گا گوگل اور واٹسپ ویسے تو بہت سارے ایپ ہیں موبائل پہ لیکن سب سے خاص جو ہے گوگل اور واٹسپ گوگل اور یہ ہے واٹس ایپ اور یہ ہے یوٹیوب یہ تین جو میں منورنجن کے لیے بھی بہت سارے ویسے تو ایپ ہیں لیکن جو نمبر ون ہے گوگل اور یہ یوٹیوب یہ دو چینل میں شیئر کرنا چاہوں گا